जी गुप्ता जी मुझे एक शर्ट चाहिए था केजुअल शर्ट सर व्हाइट कलर का दिखा दीजिए पन्द्रह सौ तक के दिखा सकते हैं नहीं सर नहीं गुप्ता जी मुझे बस एक पहले तो शर्ट दिखा दीजिये फिर शर्ट अच्छा पसंद आएगा तो फिर मैं कुछ और लूँगा आगे

कॉटन मिल जाएगा कोई पेन्ट कॉटन में कितने कितने तक में मिल जाएगा गुप्ता जी कितने फीसदी तक डिस्काउंट देंगे आप आप कोई ब्रैंडेड टी शर्ट होगी आपके पास अभी हाफ टी शर्ट है दिखा दीजिए जी हाँ नंबर तो मेरा यही है जी तो गुप्ता जी कर दीजिये रजिस्टेशन मेरा जी तो गुप्ता जी मैं कह रहा था ये एक कैज़ुअल शर्ट का और एक कॉटन पैंट का और ब्रैंडेड टी शर्ट का ये तीनों का कितने तक में हो जाएगा फिर भी मतलब आप कुछ ऐसा कुछ फिक्स रेन्ज बता देते है ना तो मैं उसी हिसाब से अपना बजट बना लेता कलर वलर तो मतलब डेड नहीं होगा ना कलर नहीं जाएगा ना क्योंकि मैंने बहुत जगह कपड़े लिए चला जाता है और टी शर्ट टी शर्ट से रोए रेसे ये सब तो नहीं मिलेंगे ना जी वो हैंडवाश होगा या फिर मशीन व किस तरह से मतलब उसको धुलना होगा कपड़ों को जी धन्यवाद गुप्ता जी मैं आता हूँ आज ही शाम तक ठीक है ठीक धन्यवाद